जय झूलेलाल डांस ऐं रील्स हीअ त मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मां जॾहिं बि फ्री हूंदी आहियां मां पंहिंजो टाइम कढी करे इंस्टाग्राम ते डांस रील ॾिसंदी वेंदी आहियां इनमें सोशल मीडिया में बि मूंखे गोविंदा जो डांस ऐं मधुरी दि माधुरी दीक्षित जो डांस ॾाढो वणंदो आहे त मूंखे डांस ॾिसण खां मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे अने मां पाण बि प्रेक्टिस कंदी वेंदी आहियां मूंखे डांस करण ऐं ॾिसण ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॿारनि जा बि नंढनि नंढनि ॿारनि जा बि ॾाढा मस्तु मस्तु डांस ईंदा आहिनि हीअ बि मां ॾिसंदी आहियां ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सेखारींदी आहिंयां